हून असें गी रन्निंग दा अलट्रनेटिब दिक्खियै बडे़ सारे जियां कि ट्रेल रन्निंग दी गल्ल करियै ते ओहदे च अस साइकलिंग करी सकने आं असी स्विमिंग करी सकने जिस कन्नै साढ़ी बाॅडी बी फिट रेही सकदी असेंगी एक्सर्साइज बी अच्छी होई जंदी और असेंगी रन्निंग कि जेहड़ा रन्निंग करियै असें ओहदी जगह उपर अस करी सकने स्विमिंग करी सकने साइकलिंग करी सकने स्परिंट होंदे मतलब कि शाॅंट टाइम रन्निंग होंदियां और फास्ट रन्निंग होंदियां ओहदे च अस केह् करी सकने कि बेट लिफटिंग करी सकने असी हाई इंटैंसिव बेट लिफ्ट करी सकने जेहड़ा बी साढ़े हैल्थ गी अच्छा रखदी और रन्निंग जेहड़ी ऐ असेंगी फिट ते हैल्थी रैहने च मदद करदी ऐ जियां कि साढ़ी फुल बाॅडी पासचर गी ओह् ठीक करदी साढ़ी स्ट्रैंथ बधांदी साढ़ी रन्निंग कीती दी होग रन्निंग जेहड़ी कीती दी होग ओहदे कन्नै साढ़ी जेहड़ी हा साढ़ा मेटावाॅलिजम जेहड़ा ऐ ओह् अच्छी तरह कम्म करदा रोटी अच्छी पचदी स्हानू भुक्ख अच्छी लगदी ऐ एहदे कन्नै कन्नै स्हानू बड़े सारे फायदे ना रन्निंग दे जियां कि साढ़ा ब्लड फलो अच्छा रैंहदा ब्लड सरकोलेशन आलओबर बाडी च अच्छा रैहंदा फिर साढ़ी बाॅडी इन टेक इन हेल दा प्रोसेस बी जेहड़ा अच्छा रैंहदा साढ़े लंगज किडनी पर माॅरनिंग रन्निंग जेहड़ा होंदा ओह् पलोशन फ्री रन्निंग बी अस आक्खी सकने जिहदे च साढ़ी बड़ी अच्छी हैलथ बनी जंदी जेहदे कन्नै साढ़ी हैल्थ च बड़ी अच्छी प्रोगरेस दिक्खने गी थ्होई जंदी जियां कि असें गी बड़ी सारी बिमारियें दे शिकार होऐ दे ते लोक आंदे रन्निंग करो बड़े हेवी बाॅडी होऐ ओहदे च बी रन्निंग नेईं कीती जंदी कि अगर कुसे वेट लास करना होऐ नीं ओहदे ताईं बी रनिंग अच्छी ऐ अगर कुसै अपनी स्ट्रैंथ बधानी ऐ ओहदे तांई बी रनिंग अच्छी ऐ अगर कुसै अपनी बाॅडी गी फिगर अच्छी बनानी ऐ मतलब कि बाॅडी टेक्सचर अच्छा करना होऐ तां बी रन्निंग इक दम प्रफेक्ट चीज ऐ जेहडी साढ़ी ऐ फुल बाॅडी बर्कआउट कराई दिंदी ऐ और कन्नै कन्नै गै स्हानू बी फुल इनरजैटिक पूरा दिन फील करांदी इक दो टाइप च होंदे बर्कआउट प्रीबर्क आउट पैहलें जेहड़ी ऐ रनिंग कोला पैहलें असें इक एक्सर्साइज करना जरुरी ऐ जेहदी बजह कन्नै साढ़े मसल च पेन नेईं करदियां असें गी रनिंग तू बाद बी एकसर्साइज करना जरुरी ऐ जेहदे कन्नै साढ़ी मसल जेहड़ी थोहड़ी रिलेकस होई जंदियां ओर रनिंग तू पहले असेंगी ऐक्सर्साइज तां करना जरुरी ऐ कि साढ़ा फुल्ल बाॅडी वार्मअप होई जंदा रनिंग और जागिंग कुछ अंतर च फर्क ऐ जोगिंग जेहड़ी ऐ स्लो कीती जंदी ऐ रनिंग लगातार और अच्छी मतलब स्पीड कन्नै कीती जंदी रनिंग दे बडे़ सारे फायदे साढ़ी जिंदगी च डेली रुटीन च बी मदद करदी रनिंग साढ़ी स्ट्रैथं अच्छी होई जंदी जेहदी बजह कन्नै स्हानू डेली बर्कआउट डेली होम डेली दे कम्म जेहडे़ ना ओह् अच्छी तरह करी सकने जेहदे कन्नै साढ़ी पूरी लाइफ पूरी डेली रुटीन जेहड़ी ऐ ओह् अच्छी चलदी और ओहदे कन्नै कन्नै असें किसे बी तरह दी प्रावल्म जेहड़ी ऐ ओह् फेस नेईं करनी पौंदी रन्निंग दी बजह कन्नै